हेलो सीतामढ़ीके नदीके बारेमे जानैके हइ लखनदेइ नदी हय हूँ

कोन मुँहे नदी बहल हय उत्तर मुँहे उत्तराइन नदी ओकरा बोलल जाइत छै नहि नदी हय कि घुमेके हय कतहुँ जाइके हय नदीमे घुमेके हय सभ इहाँ स्नान होइत छै कुम्भ मेलाकेँ नदीमे